आसामाव जों आबाद मावनानै गोबां आसामाव जों गोबां आबाद खिथिनि सायावनो आसा खालामनाय जायो गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै माइ गायनाय बेसर फोनाय मैगं थाइगं गायनाय खबि आलु बेफोरखौ बांसिन मावनाय जायो दा बेफोरखौ मावनानै जोङो जिउखौ खांलांनांगौ जायो बेफोराव दुरबल जायोब्ला जोंनि जिउ खुंनाय लामायावहाय जिउ खुंनाय लामाया जोबोर माबा गोग्लैसोनाय जायो जोंनि लामाखौ जों होसोनो हाया मावनांगौ खामानिखौ मावनो हाया मावनानै लानो हायाब्ला फैगौ समाव मोननांगौ फिथाइफोरखौ मोननो हायाब्ला जोंहा संसार जानाय संसार खुंनायाव गोबां प्रब्लेम जायो आरो जायफोरा मावनो दांनो हायाखै बेफोरखौ जोङो ग्रुपनि जानानै सेल्फ हेल्प ग्रुपाव थानानै बेगर जोलै बायनो हानाय हायै जोङो हानायमानिखौ हेल्प होगोन होननानै ग्रुपनिफ्रायनो जोङो ग्रुपनि मेम्बार हिसाबै ग्रुपाव जा एसे एनै थाखा जमा जादों बेफोरखौ दाहार लानानै बेजोंनो जोलै बायनांगौ जायो एबा माब्लाबा एग्रिकालसाराबो खबर लाफैनानै जोलैफोर मोननाय मोनै आबाद नस्थ' जानाय बेफोरखौ नायफैयो होफैयो बेगर जोलै माब्लाबा बोथोर लायै बोथोरनि जोलैफोरखौ होफैयो आरो ओमफायो जोङो बेगर जोलैजोंल' जोङो गायनो हाया माखासे थाखा फैसानिबो गोनां जायो थाखा फैसा नङाब्ला जों हासार बायदिसिनाखौ बायनानै होनो हाया हासाराव जेरै न'आवबो मोननो हायो नाथाय माखासे हासारा थोआबो थोआ जायो बेनि थाखायनो बायदेरनांगौ जायो जेरै एम्फौ अरनाय हाग्रा बायदिसिना जानायनि थाखाय मुलि सारनांगौ जायो एम्फौफोरखौ बुथारनो थाखाय एम्फौ जायोब्ला आबादफ्रा थैलाङो दा बेनि थाखायनो जोङो फैसाबो नांगौ जायो फैसाखौ दा जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपाव थानानै मेम्बार हिसाबै ग्रुपाव जाखिनि थाइसे थाइनै फैसा दङ बेफोरखौनो दाहार लाथ'नानै जेब्ला फिथाइखौ सिजेनाव मोनहैयो बे समाव एसे फाननानै बेखौनो सुख'फिननांगौ जायो बेजोंनो दा जोङो गोबां गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरै बेगर जोलैफोरखौ माखासे मोननाय जायो सिजेन लायै सिजेन जोङो आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो आसामाव बांसिन मावनाय जायो जेरै माइ आलु बेसर बेफोरखौ बांसिन मावनाय जायो आबाद मावनाय हिसाबै जोङो माइखौनो बांसिन गायनाय जायो माइनि सायावनो बांसिन आसा खालामो माइ गायनानै जों अनेख जानायनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय जोङो माइखौनो बांसिन बाहायो आरो मैगं थाइगङाव जेरै आलु दालि सबाइ बेफोरखौ जोङो माब्लाबा एग्रिकालसारनिफ्रायबो मोननाय जायो एग्रिकालसारा मोजां जानाय जायै आबादफ्रा माबायदि जादों बेफोरखौ नायनानै माब्लाबा एम्फौ अरनायफोर नुयोब्ला एम्फौ अरनायनि थाखाय मुलि होफैयो बेफोरखौ जोङो होनानै आबादखौ मोजाङै एम्फौफोरखौ फोथैनानै आबादखौ मोजां खालामनानै थिखांनानै लानो हायो मानो होनोब्ला जोङो आसामाव बांसिनानो आबादनि सायाव आसा खालामो आबाद नङाब्लानो जोङो थांनानै थानाय जिउ खुंनायाव गोबां खहा गोबां माबानो हाया जायो दावगानो हाया जायो दावगानो थाखाय जोङो आबादनि सायावनो आसा खालामो आबादा मोजां जायोब्लासो जोंनि जिउ खुंनाय लामाखौबो जोङो मोजाङै खालामलांनो हायो आबादा मोजां जायाब्ला जोंनि साननायानो गासैबो फेलें जानाय बायदि जायो बेखायनो जोङो आबादफोरखौ थिखांनो थाखाय मोजाङै मुलि जोलै आरो हासार बाहायनांगौ जायो